हेल' नारजारि ट्राभेल आङो दाख्लै नोंथांनि एजेन्टनि थ्रु'यै गुवाहाटिआव थांनाय बासनि मोनसे सिट रिजर्भेसन लानाय जादोंमोन दा आङो माखासे आंनि उसुबिदानि थाखाय आङो थांनाय जानाय नंला आङो बे टेकेटखौ केन्सेल खालामनाय जासिगोन आरो आङो नोंथांखौ खावलायो जे आङो जे आइपि एड्रेसजों नोंथांनि टिकेटखौ बायदोंमोन बे इउ पि आइ एड्रेसावनो आङो नोंथांखौ केन्सेल खालामनायनि फिसखौ फैसाखौ आंनो रिफान्ड खालामनो आङो खावलायबाय नोंथांखौ